अच्छा तुस अपने ग्रांऽ दे बारे च सनाओ ते स्हूलतें बारे सनाओ ग्रांऽ दियां मेरे पैह्लें ते में अपने ग्रांऽ दा नांऽ सनाना चाह्न्नां तुसें ई मेरे ग्रांऽ दा नांऽ ऐ हरतेयाल ते उ'त्थां दे स्हूलतें दे बारे च एह् ऐ के उ'त्थें जेह्के उ'त्थें दे ओह् ऐ सरपैंच सरपैंच न उ'नें असें ई बहोत चीज़ां अलाट कीती दियां उ'नें असें इक ग्राउंड नेही बनाई दित्ती दी जि'त्थें अस सारे बच्चे खेलदे पार्क नेही बी बनाई दित्ती जि'त्थें शामीं बजुरग बजुरग टैह्लने बी जंदे ते कन्नै मेरे ग्रांऽ च होर बहोत सारियां ऐसियां जगहां न जि'त्थें मतलब होर बी टूरिस्ट बगैरा औंदे उ'त्थें नेह रौह्ंदे उ'त्थें ते टूरिस्ट मतलब उ'त्थें ओह् हे साढ़ी पंचायत ने मतलब उ'त्थें सलाह् बनाई लोकें जेह्ड़े मतलब टूरिस्ट आइयै उ'त्थें रेही सकदे आराम कन्नै ते कन्नै फोटो शोटो खिच्चने बड़ी सोह्नियां सोह्नियां प्यारियां प्यारियां जगहां न कोई बी साढ़े ग्रांऽ च औंदा ते ओह् साढ़े ग्रांऽ दी तारीफ बी करदा